ॿ हज़ार टेवीह जे अक्टूबर में मां पंहिंजे ज़ाल ऐं धीअ सां गॾु कशमीर घुमण विया हुआसीं हुयुमि असां हुते छह रातूं ऐं सत ॾींहं रहियासीं इहा असांजी ॾाढी यादिगारु ट्रिप हुई घणनि सालनि खां हितां जो प्रोग्राम असांजो पुठियां रहिजी वियो हुयो खरण जे करण जे करे त असां हिन ट्रिप में काफ़ी परे परे जॻहि ते बि वियासीं पेलगाम वियासीं असां सोन मार्ग ऐं गुल मार्ग बि वियासीं उनजे अलावा श्री नगर शहर जे अंदरि डल लेक में बि असां बोट में यात्रा कई असां उतां जा मेन जेके ॿ टे गार्डन्स आहिनि ॾाढा सुठा बाग आहिनि उहे बि ॾिठा ऐं असांखे उतां जो मौसमु ॾाढो सुठो लॻो वॾो शहरु कोन्हे असां दिल्लीअ जा रहण वारा आहियूं पर उतां जी आबोहवा असांखे ॾाढी वणी वरी बि वञण जी असां हुते कोशिश कंदासीं ऐं असां ॾिसूं था त हाणे घणेई ट्यूरिस्ट उते वञनि था ऐं उते ॿिए हंधि अॻिते वेंदासीं असां इनखां वधीक समय लॻाइण जी कोशिश कंदासीं